पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है जो आज भी लोगों के बीच कायम है पहले लोग क्या करते थे आज भी जो है कहीं आप पिछड़े गाँव में चले जाइए तो लोग बहुत दूर दूर से दो दो किलोमीटर तीन तीन किलोमीटर दूर कुआँ है उनका कुऍं से जल भरकर लाते हैं घर में रखते हैं तीन दो दिन तीन दिन चार दिन प्रयास करते हैं लेकिन अब क्या हो गया धीरे धीरे जो है लोग कुआँ से जो है थोड़ा सा विकास हुआ जो है तो लोग हैंडपंप जो है गौरमेंट ने थोड़ा सर्वाइव कर दिया तो कुछ गाँव में जैसे दो तीन हैंडपंप लग गए पूरे गाँव को जो है लोग पूरे गाँव के लोग उसको जो है यूज कर रहे हैं फिर पानी भरकर लाते हैं ड्रम में भरकर रखते हैं अपना फिर इसको यूज करते हैं लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ जो है कि फिर उसके बाद जो है लोग जो है कि टूबेल सिस्टम था जो है टूबेल से लोग एक जो है उसमें भर लेते थे पानी जो है क्या बोलते हैं एक मान के चलिए बड़ा टैंक होता था उसमें भर लेते थे पूरा गाँव आदमी उसी में उठा ले जाता था अपना फिर उसके बाद लोग जो है क्या किए कि समरसेबुल घर में लगवा लिए हैं कुछ लोगों के यहाँ लग गया है जो लोग मदद करते हैं जो है दूसरे के यहाँ शादी समारोह में उनके यहाँ ड्रम ओरम सर्वाइव सर्वाइव कर देते हैं फ़िल्टर में पानी भर देते हैं जो है तो उससे लोगों को व्यवस्था हो जाती है फिर अब क्या हुआ कि लोग आर ओ का जो बीस लीटर वाला बॉटल आता है लोग उसको आडर कर देते हैं हाँ बाकी लोगों को महंगा तो पड़ता है लेकिन अब क्या करें पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है पीने के लिए तो शुद्ध चाहिए तो लोग उसको आडर करते हैं उसको रखते हैं अब क्या हुआ फिर धीरे धीरे जो है लो टैंकर आ गया लोग टैंकर में जो है पानी भरवाकर ले जाते हैं शादियों में जहाँ जो है लोगों का व्यवस्था होता है वहाँ खड़ा कर देते हैं फिर वहाँ से वो पानी ओनी अपना नल लगा रहता है उसमें पानी निकालते हैं पीते हैं जो भी है सारी सुविधा लेकिन पानी की बहुत जटिल समस्या है इसे लोगों ने अब जो है थोड़ा थोड़ा सरल कर दिया है लेकिन अभी बहुत अच्छी तरह से सरल नहीं हुआ है